जय झूलेलाल रमेश सुञातव मां आरती थी ॻाल्हायां तोखे ॿ टे ॾींहं पहिरों मां चयमि न मूंखे उल्हासनगर वञिणो आहे तोलाराम नगर में तोखे चयमि अचण लाइ पर यारहें लॻे तोखे मां चयमि पर मां हाणे यारहें लॻे पंहिंजे घर में न आहियां माण्हूअ पंहिंजी धीअ जे घर में आहियां त तू हाणे हुते मूंखे ॿारहें लॻे वठणु अचि जीअं मां तोसां गॾु उल्हासनगर में हली सघां तू न ईंदे त तॾी केरु ईंदो मां हमेशह तोसां गॾु ई त हलंदी आहियां तू कल्ह हा बि चई हुई की मां हलंदुमि तोखे छॾींदमि तव्हां खे उल्हासनगर ताईं बराबरि सां तू हाणे न न थो करे कीअं मां ॿियों कोई ऑटो हाणे ॿी काई कार मूंखे मिलंदी न मूंखे हाणे काई ऐं तोसां मां सेफ आहियां प्लीज़ तू पाण अचि भले थोरो देरि सां अचि मूंखे वांदो नाहे भले भले तूं इन ॿारनि खे नाश्तो वाश्तो माना भले कुझु बि ॾेई करे तू आराम सां अचि पर ॿारहें सवा ॿारहें ताईं पहुची वञि ठीकु आहे अचंदो कीन न मूंखे ॿुधाए मेसिज कर मूंखे त मां तयारु थी करे विया पर हा चइजे मूंखे छाकाणि मां ॿिए कंहिंसां गॾु न वेंदमि जय झूलेलाल